جی ہاں جب ہم قریبی قصبوں یا شہروں کا سفر کرتے ہیں تو کئی دفعہ کچھ بنیادی ڈھانچے اور نقل و حمل سے متعلق چیلنجز سامنے آتے ہیں جو سفر کو مشکل اور تکلیف دے بنا دیتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ ہوتا ہے خراب سڑکیں گاؤں یا چھوٹے قصبوں میں سڑکوں کی حالت کافی کستہ ہوتی ہے کہیں گڈھے ہوتے ہیں کہیں مٹی یا کیچڑ یہ صرف سفر میں رکاوٹ نہیں بناتا بلکہ گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے دوسرا چیلنج ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی بس یہ آٹو رکشا ہر وقت اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اور اگر ہوتی بھی ہیں تو ان کا ٹائم فکس نہیں ہوتا اس وجہ سے اکثر لوگوں کو شہروں تک پہنچنے کے لیے پرائیویٹ گاڑی کرنی پڑتی ہے جو مہنگی ہوتی ہے تیسرا مسئلہ ٹریفک اور جام کا ہوتا ہے شہروں کے انٹرینس یا مین چوکس پر ٹریفک کافی زیادہ ہوتا ہے خاص کر بازار کے دن یا تیوہاروں کے دوران یہ وقت برباد کرتا ہے اور تھکان بھی دیتا ہے چوتھا مسئلہ ہے روشنی اور سائن بورڈس کی کمی رات کے وقت اگر اسٹریٹ لائٹس نہ ہو تو سفر رسکی ہو جاتا ہے خاص کر کئی جگہوں پر اسپیڈ بریکرس یا شارپ ٹنس کا پتہ نہیں چلتا پانچواں مسئلہ ہے کہ پیٹرول پمپ یا مكینک ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں اگر گاڑی خراب ہو جائے تو سہایتا ملنے میں دیر لگ سکتی ہے آخر میں موسم بھی رکاوٹ بن سکتا ہے جیسے بارش یا دھند کے دوران